बोलो हँ भाइ बोलो ने बढ़िऑं से अरे भइया पहले बढ़िऑं से बोलो तु बढ़िऑं से बोलहो ने कहली पहिले बार भोट देबहो ओ पहचान पत्र बनल छौ अच्छा तऽ आधारकार्ड लऽ लेबहो जरमे ठीक भोटिंग बला जे छै ने इसकुलके मास्टर आबै छै दै ले ठीक प्रणाम जे पहचान पत्र छै ने वएह रहतो लिखल

इएहे पहचाने पत्र बला रहतो फोटोकॉपी ओ आबै छै से मास्टर आर दै लए गाँवके ग्रामीण इसकुलके मास्टर ठीक वएह लै लेबहो आधारकार्ड लै लेबहो आ जैबहो भोट दै लए जहाँ तोहर क्षेत्र पड़तै क्षेत्रमे अपना जैबहो भोटिंग कए लेबहो मानि लिअ तोहर भोट वैजा रहतै वैजा गेलाके बाद जे छै मशीन अन्दरमे लगल रहतो तोहर नाम आर पुछि लेतो तोहर पहचान पत्र आधारकार्ड लेतो ठीक आ तेकर बाद जे चाही ने आर अन्दर भेजतो रूममे रूममे रहतै बुथ लगल ओहिपर अपना अँगूठा देबहो भोटिंग भए जेतै तोहर उमर नहि पुरल छौ पहचान पत्र केना बनाए लेलहो पहचान पत्र सेम रहतै ने तऽ आधार आ पहचान पत्र सेम रहतो नाम सुनलहो तऽ पड़ि जेतै भोट एहिमे कोइ दिक्कत नहि छै हँ तो ऑंय ओहिसे कोइ दिक्कत नहि छै नहि लै छै ने ओहिसे कोइ बहस नहि छै खाली आधारकार्ड लै के जैबहु ओ आधारकार्ड देखतै आधार नम्बर ओ चढ़ैतै कॉपी पर अपना तु भोट ओहिमे नाम रहतै लिस्टमे तोहर भोटिंग भए जेतै सुनलहो की हइ ने बात नहि छै गेलहो अपना लाइनमे लगबहु